जी सर जी सर करते हैं क्या हुआ सर जी सर अब करेंगे अब उस दिन नहीं हो पाया था हम कहीं चले गए थे तो लेट हो गया थोड़ा काम वो पानी पीना पिलाना था ना सर को इसीलिए दूसरे सर के पास चले गए थे इसीलिए घंटी लेट हो गयी बजाने में जी सर जरूर ठीक है सर एप्लीकेसन लिख देंगे जी सर करवा देंगे क्या सर जी सर

नहीं सर अभी कल हमने पूरे पौधे में पानी डाला थोड़ा सा रह गया है उसी को देख उसी को देखना है थोड़ा सा रह गया है थोड़ा अगल बगल अभी पूरा नहीं लगा है जी सर जी सर जरूर देखेंगे जरूर सर क्या सर जी सर ठीक है सर अभी हम जाएँगे और तुरंत मारेंगे अब लंच वंच हो जाएगा आपका करवा देंगे ठीक है सर लाइब्रेरी में बुक थोड़ी सी रह गयी है बट अब हम थोड़ा हटा के वहाँ से वहाँ कर देंगे जी सर जी सर जरूर कर देंगे जी सर बच्चे बाहर जा रहे थे ना इसीलिए गेट ओट बंद कर दिए हैं मतलब कि वो आते हैं तो जी सर जी सर जी सर जरूर